میں نے زندگی کی جو تبدیلیاں رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دو ہزار دس میں جب میں بچپن میں گاؤں میں پڑھتا تھا تب زمانہ کچھ اور تھا ماحول کچھ اور تھا دیش کا اور ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی آج ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ چاند پر پہنچ چکی ہے اور اتنا زیادہ عام ہو چکی ہے بہت بہت اوپر پہنچ چکی ہے جیسے چاند پر جانا یا پانچ سو کا نوٹ بدلی ہو چکا ہے مہنگائی کتنی ہو چکی ہے اور بچوں کی فیس اتنی ہو زیادہ ہو چکی ہے اب کیا کہیں کسی کو کیسے بتائیں گے کہ کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور کیسے کیسے تبدیلیاں آ چکی ہیں یہ سب ہم بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہر کسی کو پتہ ہے آج کا کیسا ماحول ہو گیا ہے اور کیسے کیسے کس طریقے سے لوگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سب بتا آج کل بہت عام ہو چکا ہے مہنگائی کا اور یہ سب